मैथिली साहित्यमे हम कविताके अभिरुचि आइ दश वर्षसँ लिख रहल छी एहिमे विश्वविद्यालयमे कतेक पुस्तकालयमे कतेक विश्वविद्यालय हुनका छपेबो कएलखिन हँ जेना चेतना समितिसँ हमर कविता पढ़ल गेल हँ ओहिओ पर हमरा धन्यवाद भेटल हँ विश्वविद्यालय डीएमयूओ से छपल हँ तकर बाद से एलएनएमयूओ से कविता सभ छपल हँ एहन एहन स्थिति सभ होइ छ जे कविता सभ हम लिखिए रहल छी आ लिखते छी तव कविता पर गुरु सभक ई अभिमति छै जे नहि अहाँ नीक लिख रहल छी नीक लिखु तऽ वर्तमान स्थिति ई छै जे हम दशो बीसटा कविता लिखने छलहुँ जेना यात्रीए जी पर लिखलहुँ हँ तकर बाद फेर से भोला लाल दास पर लिखलहुँ हँ एहिना एहिना कए कऽ मैथिली साहित्य आ हिन्दी साहित्य पर कविता सभ बना बना लिख रहलहुँ हँ ई स्थिति एहन छै जे गुरुके सभ हुनकर प्रशंसो कऽ रहला हँ जे नहि अहाँ नीक लिखै छी आर एहन कतेक पुस्तकमे छपि गेल हँ कतेक मे छपऽ जा रहल हँ एहि लेल ठीक ठाक स्थितिमे यऽ